नार्जि ओंख्रि संनाय नार्जि ओंख्रिखौ गोदोहाय जोंहा आइया आंखौ फोरोंदों माब्रै होन्नानै बुंबा बिदिनो आइया सङोमोन नालाय ओमफ्राय अगदाबाव खाथियाव जिरायनानै आङो नायबाय थायो ओमफ्राय माब्रै संनांगौ बेखौ नोजोर होनानै लानाय जादों आरो बिमाया आंखौ फोरोंदों आरो सिगां सु सोमनानै बोखांबाय सोमनानै बोखांनानै दानिया दोआवनो एखबारेनो होसनबाय होसन्नानै दै एसे होबाय खारै एसे होबाय संख्रि होबाय अदाबाव जानबाय जानखांनायनि उनाव बिदिनो गोदौहोनानै गोदौखांबा दै बुरजा होबाथ' गोदौफावो ओमफ्राय बिदिनो दै एसे होनानै होबाय दा बावहाय गोदौफावाखसै दै एसे होहोबा गोदौफावाखै दा बेवहाय आङो ए नार्जि ओंख्रि संनाया बिदिसो होन्नानै संबाय आरो आंबो ओइदिन गोसो होनानै संबाय संनायाव मा जाबाय अबेबाया गेब्लेबाय अबेबाया गेब्लेया दा बिदि जानायाव नार्जियालाय माथो आंजों गेब्लेयाखिसै होन्नानै बिमाया बुंहरनायाव बिमाया खाथियाव फैबाय आइया आरो आंनि आइया दा खाथियाव फैनानै ओइ नोंना खारैआ नाङाखै ओंख्रि संनाया होनबाय ओमफ्राय हाब आं खारैखौ बुरजा होथारबाय मारैहाय खारै नाङाखै जाखो बिब्दि होनबाय आं ओमफ्राय नै जाम्बि होनबाय बे नोंनि ओंख्रि संनाया नैबे देन्था देन्थाया गेब्लेयाखै आरो बिलाइयाबो गेब्लेयाखै बेयो खारै नांबावगौ बेबायदिबा आरो खारै नांनाय ओंख्रिया गेब्लेखायो दांनायावनो रिमोनखायो होनबाय ए बिदिसो होन्नानै आङो खारैखौ आइया होनानै होबावबाय होनबा एसे एरनायावनो एखेबारे गेब्लेजोबबायबो दानिया मा जाबाय एसे बाबसिउसाे मोनलायलायबाय खारैआ जानाय समाव ओमफ्राय संखांबाय जाबाय दा आङो बे आइजोंसो नार्जि ओंख्रिखौ सोलोंनाय जादों आरो आरो बेल' नङा खारै गोनां ओंख्रिखौ संनाया अनलाखौबो बेबायदिनो सोलोंनाय जादों गोदोनि दिनावथ' आइमोनहा अनला ओंख्रिखौ थाव सेरामोन साराइयाव बा दोयाव जबब' दै होखानोसै दै होनानै बिब्दिनो हालदै संख्रि बानलु देनानै होखायोमोन दा होखानायाव ओमफ्राय जेला दैआ गोदौवो होनबा दै गोदौखांनायनि उनाव बिदिनो अनलाखौ होनांगौ नालाय अनखौ उरनो खादौ खादौ दंमोन गोदोनि दिनावथ' दाबो बाहायो खौदौजों उरनोसै उरनानै आगसिजों होबाय आगदाजों उरबाय आरो एखमबा आगसिजों उरबाय आगदाजों होबाय बिदिमोन आरो अन होनायाव ओमफ्राय दा बाहायबो अनला ओंख्रि संनाया आङो बे आइजों अनलाखौबो आङो संनो सोलोंदों माने अनला ओंख्रि संनाय समाव आइया खाथियाव थाफाखादों दानो थावनाय नङा होन्नानै ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ बिदिनो जखा जखि होनानैथ' संबाय नालाय ओमफ्राय गोदौफावबाय दाना अराथ' आंहाथ' बे समाव रोङा अरखौथ' आङो ब्लाव ब्लाव ब्लाव होबाय दोनि बाइहेरा अर होबाय खेबबारेनो गोदौबाय नालाय साफा अरा गोमोरजोब्बाय अर गोमोरखांबाय आरो पाथिसिना लायनानै आर सुफिनबाय आरो बिदिनो गोदौफावबाय ओमफ्राय आरो सुफिनलायबाय फारसे गोदौखांबा फारसेथिं अराथ' अरखिया थायो नालाय हाब सुखांफिनबाय बेबायदि जानो जादों आरो ओमफ्राय दा बिदियावसो अनला ओंख्रि नार्जि ओंख्रि संनायखौ सोलोंनानै बे समावसो आइजों सोलोंनाय जादों आरो नङाबा संनो आं रोङामोन दा बेल' नङा खारै गोनां ओंख्रि संनायानो लाफाफ्राबो बेबायदिनो खारै होबा जे गोदौफावो खारै होखांनायनि उनाव मालाबाबो खारै गोनां ओंख्रिया गोदौफावआलासिनो थाया गोदौफावखाथारो ओंखायनो अरखौ खम होनानै संनांगौ जायो दा बेफोर संनायखौ हारसिंथ' रोंखाया नालाय आङो आइजोंसो सोलोंनाय जादों आरो बे खारै ओंख्रि संनायखौ नङाबा रोङा खारै ओंख्रि संनायखौ ओंख्रि संनायनि मादाव बे मोनथामखौ सोलोंनाय जादों आरो आइजों बेनिफ्राय आङो लासै लासै रोंलांबाय संलांनो दा एफाबां गोथावबो संनो रोंखाया गोदोनाथ' जाब्बा जुब्बा संलाबायो दानासो थाव खि थाव थाव होनानै सङो दानिया अनलाखौबो आरो नार्जिफोरखौबो अमा बेदरफोर थावफोर नङाबा सङा गोदोथ' थाव होयामोन जों सिख्ला समाव जों संबोनाय समाव